असी हज़ार नव हज़ार नौ सौ पंजानवे सत्रहां हज़ार पंज सौ टेवीह हज़ार चारि सौ असी चौॾहां हज़ार ॿ सौ पंजाह